भारत का इतिहास बहुत ही संप्रभुत्त रहा है प्राचीन समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था परंतु बाद में अनेक आक्रमणों ने हमारे देश को पराजित कर दिया कई बार हमारे देश की संपत्ति लूटी अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ राजा महाराजा तथा पद में रहे व्यक्तियों को भ्रष्ट बना दिया जो हम पर कई बार आक्रमण किए और लूट के ले गए अंग्रेज़ों ने हम पर दो सौ साल तक राज्य किया जिसका कारण हमें पिछड़ा हुआ विकास रुक गया उन्होंने कई हमारे कार्यों को रोक लगा दी जिस के कारण हम आगे बढ़ नहीं सके जब अंंग्रेज़ों ने भारत से वापस गए तो उन्होंने भारत को बहुत ही बुरे हालात पर छोड़ गए जैसे ग़रीबी भुकमरी हमारे पास किसी प्रकार के साधन नहीं थे उन्होंने हमारे देश का बटवारा कर दिया और हमें आपसी मतभेद में छोड़ दिया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेताओं ने भाग लिया जैसे महात्मा गांधी सुवाश चन्द्र बोस भगत सिंह ख़ुदीराम बोस जवाहर लाल नेहरू